आं मोजां मोन्नाय ओंख्रियानो जाहैबाय सबाय आरो दाउ सबायखौ जों सिगां एउग्रोबाय एउखांनानै जों खुख्रेमन्नानै लाबाय खुख्रेमन्नानै जोङो कुकाराव होबाय रुहोबाय बेनिफ्राय खारै होबाय बेनिफ्राय बेदरखौ जोंङो सिगांआव सुबाय सुनानै मोजां सुनानै जोंङो सामब्राम फानलु जिरा मस्ला मस्लि होनानै जों एवबाय एवनानै जोंङो बेदरखौ दसे मोजां एवबाय बेनिफ्राय बै सबायखौ होसनबाय सबायखौ होसनन्नानै जेब्ला सबाया मोन्नोसै बेदरा मोन्नोसै होनबा जोंङो दुन्दिया होबाय दुन्दिया होनानै ओमफ्राय खांबाय बेनिफ्राय अनलाजों दाउजों संनांगौब्ला सिगां जोंङो माइरंखौ सोमग्रोबाय बेनि उनाव जों देबाय देनानै अन खालामनानै लाबाय बेनि उनाव दै गुदुं फुदुंबाय दै गुदुं फुदुंनानै जोंङो अनखौ होबाय बेनिफ्राय बेदरजों संङोबा जोंङो बेदरखौ मोजां सुनानै लाग्रोबाय लानानै बेनिफ्राय बेदरखौ एवबाय बेदरखौ जोंङो थाव सेरबाय थाव सेरनानै फानलु सामब्राम जिरा बेबायदि होबाय होनानै जोंङो बेदरखौ मोजाङै एवनानै लाबाय बेदरखौ मोजां एवनानै लानानै जोंङो बे माबाखौ दै गुदुं फुदुंनायखौ जोंङो माबाबाय मा होनो अनखौ जोंङो बे ओंख्रि संनाय दै गुदुं माबायाव होबाय बेनिफ्राय जोंङो बेदरजों संबाय बेदरखौ मोनहां मोनहां बा जोङो दुन्दिया होबाय आरो खांबाय बेनिफ्राय नारजिजों अमा बेदरजोंबा नारजिखौ जों सिगां मोजां सायनानै लाबाय बेनिफ्राय नारजिखौ सोमबाय मोजां सुबाय बेनिफ्राय सोमबाय बेनिफ्राय जोंङो नारजिखौ थाव सेरनानै फानलु सामब्राम होनानै जोंङो संबाय बेनिफ्राय अमा बेदरखौ जों मोजांयै सुबाय मोजांयै सुनानै जोंङो थाव होनानै साम्ब्राम फानलु होनानै जिरा होनानै जों एवनानै लाबाय बेनिफ्राय नारजिखौ जेब्ला रुयो अब्ला जों साबाय सानानै जोंङो बेदरखौ होसनबाय बेनिफ्राय बेदरा मोजां रुयबाथाय बेनिफ्राय नारजिया मोजाङै गेब्लेबाथाय जोंङो संख्रि फानलु नायनानै खांबाय